سفر کے لئے پہلے سے ہی پلان کرنا ضروری ہے گاڑی کا چیک اپ سامان کا انتظام اور روٹ کا طے کرنا ضروری ہے دوستوں کے ساتھ سفر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ راستے میں کافی مستی اور خوشی محسوس کرتے ہیں گانے سننا باتیں کرنا اور رک کر چائے پینا اس سفر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا ہے سفر کے دوران خوبصورت مناظر دیکھنا اور انہیں کیپچر کرنا الگ الگ جگہوں پر رک کر کھانا کھانا اور نئے لوگوں سے ملنا آپ کے سفر کو یادگار بنا دیتا ہے سفر کے دوران مشکلات بھی ہو سکتی ہیں جیسے گاڑی خراب ہونا یا راستہ بھٹک جانا مگر دوستوں کے ساتھ ان مشکلات کا ساتھ مل کر حل کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے سفر کے دوران ہر کسی کی رائے کا اہتمام کرنا اور مل جل کر فیصلے کرنا سفر کو بہترین بناتا ہے ہر کسی ہر کسی کے موڈ کو کمفرٹ زون کا خیال رکھنا ضروری ہے اپنی اور اپنے دوستوں کی سیفٹی کا خیال رکھنا روڈ سیفٹی رولس فالو کرنا اور ضروری ایمرجنسی کانٹیکٹس اپنے پاس رکھنا سفر دوستوں کے ساتھ صرف ایک منزل تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بلکہ یہ ایک سفر ہوتا ہے جو آپ کو زندگی کے نئے رنگ اور نئے احساس دیکھتا ہے